जय झूलेलाल असांजे सूरत में सभिनी खां वधीक कपिड़े जो बिजनेस हलंदो आहे हिते कपिड़ो जाम सुठो ऐं सस्तो बि मिलंदो आहे मार्केट जे हिसाबु सां अलॻि अलॻि तरीक़े जे हिसाबु सां सभु कुझु मिलंदो आहे सिल्क जो चाहे कॉटन जो फेबरिक जो कहिड़ो बि तव्हांखे कपिड़ो हिते आसानी सां मिली वेंदो सूरत में सौ खां वठी लखे रुपए ताईं हिते कपिड़ो मिलंदो आहे सॼी शादीअ जी शॉपिंग माण्हू हितां करे वेंदा आहिनि सूरत मां असांजे सॼी शादीअ जी शॉपिंग बि करे वेंदा आहिनि चाहे वेस्टन हुजे कहिड़ो बि वेस्टन गुजराती कहिड़ो बि तव्हांखे कपिड़ो खपे हिते सॼो मिली वेंदो ड्रेस मटेरिअल बि मिली वेंदो त तयार बि मिली वेंदो जाम बिज़निस हिते पहिरें खां जाम हिते वधी वियो आहे सूरत में असांजे सूरत में फैक्ट्रियूं बि हिते कपिड़े जूं आहिनि इनजे करे कपिड़ो थोरो सस्तो थो ठहे फैक्ट्रियुनि जे हिसाबु सां ऐं असांजे सूरत में वरी पुलियूं पुलियूं जाम ठहियूं आहिनि जाम माना पहिरे खां सॼो सूरत असांजो वधी वियो आहे पहिरें पुलियूं वुलियूं घटि हूंदी हुयूं हाणे पुलियूं ठई वेयूं आहिनि हरेक रस्ता थोरा आसानु थिया आहिनि अचणु वञण जा सूरत में असांजे इयो उव हीरा उद्दयोग बि खुलियो आहे सॼो नओं ठहे पियो नओं ठहे थो ऐं इन टे टेशन थी नई ठए सॼे सू वल्ड में असांजे सूरत असांखे फ़स्ट नम्बर लॻंदो आहे असांजे सूरत जहिड़ी त कोई शइ ई काने हर कंहिं जी भली सूरत असांजी सूरत में असांखे लोचो गुजराती जेके आइटम मिलंदा आहिनि खाइण लाइ माण्हू शौक़ीनु आहिनि सभु परियां परियां खां हिते खाइण लाइ ईंदा आहिनि लोचो जेको बि गुजराती एटम आहे परियां परियां खां खाइण लाइ माण्हू हिते ईंदा आहिनि असांजे सूरत में असांजे सूरत में चाहे मंदर बि जाम सुठा आहिनि हर कंहिंजी पंहिंजी पंहिंजी शहरजी पर असांजे सूरत में त जाम असांखे वाधारो मिलियो आहे सुठो मिलियो आहे सभु कुझु असांजे सूरत शहर में आहे चाहे कहिड़ो बि चाहे नदियूं आहिनि कुझु बि असांजे सूरत शहर में जाम कुझु आहे कपिड़े जो बिज़निस चाहे कहिड़ो बि बिज़निस सूरत में असांजे सूरत में वाधारो थियो आहे असांजे पुलिनि जो हिननि जो सभिनी जो असांजे सूरत में जाम वाधारो थियो आहे हरि ओम